ٹیکنالوجی ٹکٹ بکنگ ہوٹل کی بکنگ تازہ ترین سفر کے وقت پلیٹ فام نمبر اسٹیشن یا بس ڈیپو مقامات وغیرہ کی معاملے میں بہت اچھا مدد کی ہے جس کارڑ ہم اگر ہماری پہلے کے دوران میں جب ٹرینیں لیٹ ہوتی تھیں تو ہمیں پلیٹ فارم پر ہی جا کے انتظار کرنا پڑتا تھا جو کبھی چوبیس چوبیس گھٹنے یا اس سے زیادہ ہو جاتا تھا اب ہم گھر پہ بیٹھے بیٹھے ہی دیکھ سکتے ہیں کہ ٹرین کتی لیٹ ہے کس وقت میں ہے اسی طرح اگر ہمیں ٹکٹ بکنگ کے لیے پہلے پلیٹ فام پہ جا کے لمبی لمبی لائنوں میں لگنا پڑتا تھا اب ہم ان لمبی لائنوں کو چھوڑ کر کے اپنے گھر سے بیٹھے بیٹھے آن لائن ٹکٹ بک کر سکتے ہیں ہوٹل کے بکنگ بھی کر سکتے ہیں اتیادی اور تازہ ترین سفر کے وقت میں پلیٹ فام نمبر بھی جان سکتے ہیں جیسے کئی بار ٹرین کے آنے کے وجہ سے پلیٹ فارموں میں تبدیلی ہو جاتی ہے جو کہ کئی بار ہمارے اس وقت تک کام نہیں آتی اور اس وقت ہمیں جلدی جلدی میں ہمارے کئی بار ٹرین چھوٹ جاتی تھی لیکن اب ٹیکنالوجی کے کارڑ گھر بیٹھے بیٹھے اپنے فون سے ہی دیکھ سکتے ہیں